मां पेंटींग में रुची रखण वारे ॿारनि खे सलाहु ॾींदुसि की अभ्यास जारी रखनि लॻातार अभ्यास सां उहे पंहिंजो मुक़ाम आसानी सां हासिलु करे था सघनि